नमस्ते मैम मैं तो थोड़ा घूमने आई हूँ राम मंदिर थोड़ा भगवान वगवान का मंदिर है वहाँ मैमे जाने क बाद जाने के बाद क्या क्या मानोकमाना पूरी होती है जो माँगूँगी सब कुछ मिलेगा भगवान सब कुछ पूरी करेंगे हाँ वह सारी व्यवस्था है जैसे मंदिर तो है वहाँ का मैं ख़ुश रहूँगी लेकिन यह रहने वहने की व्यवस्था सब है माता रानी हमारी जो मानोकामना पूरी करेंगी जैसे मैं वहाँ दो दो दो तीन दिन रुकना चाहती हूँ व्यवस्था सारी है जैसे खाने पीने के लिए रहने उहने के लिए सब व्यवस्था अच्छी है ना चलो गाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं मैं वहाँ रहना चाहती हूँ आस पास कोई जैसे नदी वदी है जल वल अच्छा जल कुआँ है नदी नहीं है जल कुआँ है नल सब हैं सब व्यवस्था है चलो ठीक है भोज होटल वोटल हे पास में ना ऐसा विशेष है घर में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं रह सकती हूँ नीचे भी रह सकती हूँ हमारी जैसे मान हमारा भगवान से हमारा जो हमारे मन में था मेरा कामना पूरी करेंगे भगवान तो मैं माँगूँगी मेरा बग भगवान पूरी करेंगे सब ना नहाने वहाने के लिए जैसे गंगा स्नान करो माँ जी का दर्शन करो वैसा कुछ है नहाने वहाने का चलो ठीक है ठैर सकती हूँ वआँ तो ख़ुश रहूँगी ना चलो ठीक है